जैसे कि हमारे यहाँ पता है मुर्गियां हैं तो हमारे यहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं तो जैसे हम घर के अंदर नहीं पाल सकते कि वो गंदगी बहुत फैलाती बहुत जैसे इस बारिश में या मतलब कुछ है जो वो पोट्टी कर देती हैं तो बहुत बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है उनसे भी सब बदबू आने लगती है तो हम उसे घर के पीछे पालते हैं और जैसे हमारे यहाँ कोई घर के पीछे से पाल लिया है कुछ अलग हमारा कुछ है कि कुछ हमने बनाया हुआ है हमारा उसमें भी हो जाता है तो हम वहाँ भी पाल लेते हैं आराम से और मुर्गियां तो जो मुर्गियां हमारी हैं तो वो जैसे कि फिर हम बेच देते हैं तो कुछ लोग ऐसे लोग ले के जाते हैं जहाँ पे फारम है जैसे फारम बहुत बड़ा है तो लोग अपना व्यापार करने के लिए या बेचने के लिए वो ले के जाते हैं मुर्गियों को तो वो बेचते हैं उनसे बेच के पैसे कमाते हैं अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं उनसे वो लोग यही करते हैं कुछ लोग तो जैसे कि ले के ऐसे जाते हैं कि उनको उसकी जरूरत है या कुछ लोग को शौक होता है पालने का तो ले के जा लेकिन वो ले के जाते हैं लोग घर में नहीं पालते हैं घर में इसीलिए नहीं क्योंकि बहुत गंदगी बहुत बदबू आती हैं इनसे और खासकर बारिश में और वर्षा महिया बहुत ज़्यादा आवत हय हाँ तो ये हैं और जैसे कि हमारे यहाँ बकरियां हैं तो हम लोग बकरियां खरीद लेते हैं उनको पालते हैं उनको भी हम मतलब एक एकांत जगह पे ही पालते हैं क्योंकि वो भी जब बाथरूम है कुछ है और ये भी हैं जब बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा बदबू आती है बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती हैं उनसे तो हम उनको भी पालते हैं तो ऐसे पालते हैं उनके उनके लिए हम चारा लाते हैं घास ज़्यादातर घास बहुत खाती है दूब तो जो घास दूब खाती हैं तो उनसे उनको उनका जो मतलब जो मतलब स्वास्थ्य है ये सब तो वो बहुत अच्छा रहता है उनको तो वो जब में में करती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनसे बच्चे होते हैं तो कुछ कुछ बकरियां है तो वो देती हैं जैसे एक दिया कोई दो दो दो मिनिमम है जैसे कि तीन तीन तो बकरियां ऐसे हमारे यहाँ बकरियां हैं

ये छोटे छोटे जानवर बहुत हैं तो हम लोग जानवर पाल लेते हैं हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे तोता हैं चिरइया हैं ये वो वगैरह वगैरह ये सब सब बहुत ये लोग हम लोग पालते हैं क्योंकि हमारा तो उनसे ही ज़्यादातर गुजारा है हमारा गुजारा इन्हीं जानवरों से होता है हमारे ही जानवर से ही हम लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत हाँ तो बकरी हो गई है बकरा है ये सब कुछ लोग तो सूअर पालते हैं तो ये ये ये सब किसान लोगों का ये सब अपना काम हैं तो हमारे यहाँ बकरियां हैं इनको पालते हैं मुर्गी हैं मुर्गियां तो ज़्यादातर अधिक तो हमा हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग पाल लेते हैं गाँव में भी पाले हैं हमने देखा है कई लोगों को तो हमने देख के देखने के बाद में ही हमने सोचा कि हम भी पालते हैं तो हमने मम्मी से बोला कि मम्मी कि चलो हम भी पाल लेते हैं एक गाय पालते हैं तो हमारी मम्मी ने गाय पाल ली गाय अब गाय तो हमने पाल ली अब उसके बाद उस उसकी उसको तो बहुत जरूरत है घास की है तो एक ही खाना से वो बहुत बोर हो जाती है तो जैसे कि जो उनको उनको चारा चाहिए फिर उनको नहलाते हैं गाय को जब उनको नहलाएँगे तो वो स्वास्थ्य व दूध भी अच्छा देती हैं हाँ तो हम लोग उनको पालते हैं ना तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जैसे बकरी है बकरा है और ये भैंस है भैंस के भी बच्चे होते हैं हाँ भैंस के होते हैं बकरी के और कोई कोई लोग तो बिल्ली का बिल्ली बिल्ली भी पालते हैं कोई कोई लोग बिल्ली पाल ली और खरगोश है वो तो कोई कोई कुत्ते भी पाले जाते हैं कुत्ते भी बहुत लोग पालते हैं तो कुत्ते ज़्यादातर शहरों में नी गाँव में गाँव में भी लोग अब पालने लगे हैं यहाँ गाँव में भी लोग पालते हैं उन लोगों को देख के मतलब इतनी ख़ुशी होती हैं ना मतलब एक अपना सा लगता है कि जैसे कि अपना कोई है ऐसा लगता है हाँ तो हम लोगों को बहुत ख़ुशी होती है ये ये न जानवरों को पाल के हमने खरगोश पाल लिए बकरी पाल ली है यहाँ मतलब कि कोई कोई कोई लोग तो जैसे कि खरगोश हैं तो खरगोश को पिंजरे में बंद करके रखते हैं जैसे एक बिल्ली थी हमारे यहाँ बिल्ली बहुत बहुत ही अच्छी थी बहुत जैसे हम लोग दूध रख देते थे तो न वो दूध को टच भी नहीं करती थी हम जब देते थे उसको कटोरी में तब ही वो पीती थी बाल्टी भर के रख देते थे ओ टच नहीं करती इतनी अच्छी थी और पता नहीं कहाँ चली गई अब आती ही नहीं है और उसकी बहुत याद आती है बिल्ली की और फिर बिल्ली हमारे फिर यहाँ तो ये सब तो नार्मल सी बात है जैसे कि हमारे यहाँ पालते हैं गाँव में गाँव में इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है में बकरी पाल लिया कुछ है गाय पाली है ये सब पाल लेते हैं तो हमारे यहाँ मुर्गियां भी बहुत फारम में बहुत रहती हैं फारम में बड़े बड़े लोग बहुत आते हैं पालते हैं ये सब